ہمارے علاقے میں بہت سارے قدرتی وسائل ہیں جو کاروباری سرگرمیوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یہ ساری سرگرمیوں کی وجہ سے ہماری معاشرتی حالت بہتر ہوتی ہے اور ہم اسی چیز سے پیسے کماتے ہیں جیسے عام طور پر لوگ بہت ساری چیزوں کا کاروبار کرتے ہیں اور لوگ اپنا روزگار کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ بہت سارے لوگ دکان وغیرہ کھول لیتے ہیں بہت سارے لوگ کمپنیاں کھول لیتے ہیں اور اس میں اپنا کام وغیرہ چلاتے ہیں